जहियासँ इण्डेन गैसके गैस लेलहुँ पन्द्रह चौदह किलो दू सए ग्राम की हमरा लगैए बारहो किलो गैस ओइमे नहि रहै छै पहिले दोसर गैसके लऽके चलै छलहुँ तऽ डेढ़ महीना चलै छल एखन ई पच्चीसे दिनमे खतम भऽ जाइए एते घट्टी गैस ने सही फ्लैम रहै छै ने किछु पता नहि ई की दै छै गैस दै छै की पानि दै छै भरिके किछु समझेमे नहि आबैए ई गैस तऽ सही चलबे नहि करै छै ने फ्लैम ठीक छै